हेल्ल' औ बुंसाय औ जिन्तु बसुमतारि औ अ अ

औ औ औ औ औ दुइ तारिक न' औ औ फ्रियानो जागोन बे तारिकखालि अ फैनो हागोन फैनो हागोन फैनायाव प्रब्लेम गैया जोंना जोंनि टिमा सानै सासे फट'ग्राफियाव नोंथांनो भिडिय'ग्राफिबो नांगोन न' भिडिय'ग्राफिनि थाखाय सासे आरो फट'ग्राफार बे फट'ग्राफारानो बे ड्र'नखौबो मेन्टेन माबा खालामो बियो ड्र'न शट बियो लायो ओमफ्राय आंनो बे भिडिय'ग्राफिखौ लानाय जाहैयो आरोना अ अ पिक्चार कुवालिटिया फर के जागोन फर के मोजां कुवालिटि पिक्चार मोनगोन

हागोन हागोन मोजां कुवालिटि सनि केमेरा सनि आल्फा सेबेन मार्क थ्रि आरो गिम्बोल दङ मोजां गिम्बोल डिजिआइनि आरो ड्र'नआबो डिजिआइनि ड्र'न मोजां ओमफ्राय अपारेटराबो बुहुद मोजां माने एक्सपिरियेन्स गोनांखा बेयो भिडिय' सुट ड्र'न अपारेट'र आरो आंबोथ' मिथिखायो नों मिथिदोंबालाय मोजां भिडिय'आनो दिनैसिम जेबोथ' प्रब्लेम गैया क्लाइन्टफोरनिफ्राय

औ लाइट दङ लाइटनि थाखाय सिन्ता खालाम नाङा जों ओरैनो माबा मानसि लांफानोबो हाबावगौसो जेनेबा लाइटखौ माबा खालामग्रा अपारेट खालामग्रा आत्तानिफ्राय मोनानि आत्तासिम न' बे समहालागिबाथ' एसे गोबावानो जाहैयो ना जों ओरैनोथ' फिफ्टि थावजेन क्लायेन्ट चार्ज खालामो दा नोंथाङा जोंनि खाथिनिनो जाहैबाय नालाय थार्टि थावजेनाव मिलायना होनो हागोन दे थार्टि थावजेन खमखौनो बुंखादों बेनिफ्रायथ' आरो एसे प्रब्लेम जागोन नामा खम खालामनो र' आं टिमजों रायज्लायगोन जोंनि बै पार्टनारजों ओमफ्राय बेनि उनाव खनसे खबर खालामनानै नोंथांनो जनायबा जागोन नामा औ औ जागोन दे इमान औ औ औ औ औ जागोन जागोन अ जागोन दे जागोन दे देह जागोन देह औ अ दे होनबा दे